जी बोलिए

साठ से साठ साठ रुपए लीटर

पनीर दूध दही मक्खन क्रीम हाँ सब अच्छे हैं जी जी है दूध चहिए कब चाहिए आपको तो डिलीवरी लेट हो पाएगी ठीक है ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा परसेंट डिस्काउंट मिलेगा दस परसेंट जी मैडम जी धन्यवाद